सुबह उठै छिए झाड़ू बहारू दै छिए घास बिगै छिए गोबरके जमा करिके खाद बनबै छिए ओ खेतमे डालै छिए वएह गोबरसे जरनाके दिक्कत होइ छै तभी गोइठा ठोकै छिए आओर मालकेँ सुबह शाम गरमी समयमे नहबै छिए आओर जेना घास भुस्सा आनै छिए खिलबै छिए नहान सोनान करै छिए खेतीबाड़ीमे दस कट्ठा मकइ दुइ कट्ठा अल्लू गहूम बरसीम घास बुनै छिए गरमी समयमे ओकरामे सुजान उसालर कटिआ फेँटिके बुनै छिए इएहसब घास पात जब जागै छै पानीके पटैके कोनाहु उपार्जन करै छिए तकरबाद ओकरा घास काटिके लै जाइ छिए कुट्टी पानी करिके खिलान पिलान करै छिए भै गेल इहएसब बात होइ छै अपनेकेँ तऽ हम जेना गरीब छेबे करिए साठि बरिसके उमरि आब करीब करीब भै गेल होतै

जब धरि छिए तब धरि मलिकानाके काम करै छिए ओकरबाद नहि रहबै नहि करतै हमे तऽ निकैलिओ जाइ छिए बेटा तऽ नहिए पुतौह तनि मनि बेटी जे छै ओ खानापिना दै छै मालजालकेँ साफसुथरा हर बखत करैत रहै छिए ओना जङ्गलझाड़ रहै छै बाउल बारि दै छिए गाइके सुरक्षितसे रखै पड़ै छै तब